जोंनि ओनसोलाव गोबां जागायनो हाथावना गोदान फालांगिरिफ्रा जाबाय औवानि कम्पानि

औवाखौ गोबां बेसादफोर बानायनाय जायो औवानिफ्राय जेरै पेपार स्केल आरो गोबां बेसादफोर बायदि बायदि बानायनाय जायो बे बेसादखौ बानायनो थाखायनो जोंनो जोंनि ओनसोलाव बे औवानि खारखानाया जोबोद गोनां

जोंनि ओनसोलाव रेस्टुरेन्ट हटेल बायदि बायदि कम्पानिफोर गैया बिनिखायनो जोंनि ओनसोलाव रेस्टुरेन्ट कम्पानिफोर गोनांथार जायो आरो बेफोरनि गेजेराव आङो जागायनोब्ला आङो सिगांग्रो रेस्टुरेन्ट हटेल रेस्टुरेन्ट आरो हटेलखौ जागायगोन मानो होनोब्ला दा जोंनि ओनसोलफोराव रेस्टुरेन्ट आरो हटेलफ्रा जोबोद खम जानानै दं मानो होनोब्ला जोङो रेस्टुरेन्ट खुलियोब्ला हटेल खुलियोब्ला जोङो गोबां रां आरजिनो हायो आरो

जानाय बेसादफोर जोङो रेस्टुरेन्टाव मोननो हायो जाय जाग्रा आदारा जोंनि ओनसोलाव मोनजोबमा जायो बेखौ जोङो हटेल खुलियोब्ला एबा रेस्टुरेन्ट खुलियोब्ला गोबां आयटेमफोरखौ जोङो गोजान गोजान जायगानिफ्राय अर्डार खालामनानै लाबोनानै जोङो बायदि बायदि आयटेमफोर जाग्रा खालामनानै जानो हायो आरो जोंनि ओनसोलफोराव थानाय फरायनानै थानाय ओरैनो न'फ्राव जेबो खामानि गैयै बेखार जानाय सुबुंफ्राबो बेबायदि हटेल रेस्टुरेन्ट कम्पानिफोर लाबोयोब्ला गोबां मुलामफा जागोन सुबुंफ्रा बे रेस्टुरेन्ट हटेलाव मावनानै गोबां रां आरजिनानै गावनि गथ' गथाय न'खर संसार जानायफोराव गोबां हेफाजाब होगोन आरो गोजान जायगायाव थाङा लासिनो गाव गावनि ओनसोलावनो थानानै न'निफ्राय हान्थिनानैब्लाबो बे हटेल रेस्टुरेन्टफ्राव मावनानै खामायनानै आलो गोजोन संसार जानो हागोन